हेलो राशी राशीद हॉटेलांत फोन लागलां न्ही म्हाका तुमचें ऑर्डर केलेले हांवेन ऑर्डर घेतले तुमचें कडेच्यान म्हाका चिकन दम बिर्याणी ऑर्डर हांवे केल्ली तर तुमची ऑर्डर केल्ली ती हांवेन ती आयज दनपरां जेवण केलें तेचें जेवण ते बरें लागलेले पण तें म्हाका आज परत म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आसलो रिटर्न तेच्या ऑर्डरीन म्हाका परत मेळटली तुमच्या हॉटेलांत मेळटा जाल्यार ती म्हाका जाय आशिल्ली म्हाज्या फेमिलीक जाय आसली तीं मागे फेमिलीक बरी लागली ती डिश म्हण म्हाका ती परत मेळटली क्वॉन्टिटी चड जाय आसली तुमचें पयली डीश आहलें खूब बरें आयलें तर टेस्ट बरो आहलो क्वॉन्टिटी बी बरी आसलेली पूण तें आयज परत जाय आशिल्ले तर तें मेळटली तेची क्वॉन्टिटी म्हाका बरी जाय आशिल्ली तेका धा बारा लोकांक खावपा सारखी म्हाका क्वॉन्टिटी जाय ती म्हाका कितली म्हळ्यार मेळटली तुमची ती ऑर्डरी कितलो टायम लागतलो येवपाक परत आनी ती एक बरो लागलो म्हाका तुमचो डीश बरो लागलो पळय तेजो म्हाका मेन्यू जाणा जावपा जाय आसलो की तेकां कशें केलें तुमी तेचे पर हा हा कळ्ळें कळ्ळें म्हाका तें मेळटलें न्ही तुमचें डीश हा हा ओके ओके बरें बरें